चै चिड़ैकेँ डेली बाइ डेली दाना दै छै छतपर डेली बाइ डेली देखै छै डेली पानि दै छै सभदिन पानि चेंज कए कए कऽ दै छै सभदिन पानि दैत रहै छै चिड़ैके खाना दैत रहै छै सभदिन बदलि बदलि कऽ सभ चीजके देखभाल करैत रहै छै खाना दै छै चिड़ैकेँ आ अपना छतपर रखै छै सुरक्षितसँ सुरक्षितसँ सभ चीज राखै छै खियाबै छै देखभाल करै छै जे केना छै नहि छै साँझ भोर ओकरा चेक चेक करैत रहै छै हमर चिड़ै चिरमुन्नी कतय रहै छै छै खेलकै दाना सठलै कि नहि सठलै फेर चावल डालै छै मक्कइ डालै छै गेहूँ डालै छै सभदिन दाना डालैत रहै छै दैत रहै छै छतपर छीँटैत रहै छै खाइत रहै छै अपन चिड़ै चिरमुन्नी खाइ छै पानि बदलि बदलि कऽ दैत रहै छै बट सभ दिन बट्टामे पानि दै छै घैलामे पानि दै छै सभदिन चिड़ै पियै छै रहै छै सभ दिन दाना दै छै चेंज कए कए कऽ गहुम मक्कइ धान खुद्दी हे ई हे ओ अपन खिया खिया कऽ राखै छै चिड़ै सभके सैँतै छै देखै छै एहि लिए कोइ अथी नहि छै जे कतहु जाए नहि पड़य देखय नहि पड़य अपन अपन चीजके देखभाल करय अपना छतपर सभचीज सुरक्षितसँ राखह खाना दैत रहह पानि दैत रहह सभ चीजके अपन अपन पानि पीतै हे ई पीतै हे ओ पीतै नहि रहतै कतहु जेतै नहि कतहु भागतै नहि अपन देखभाल कए कए कऽ सभ किओ साँझ भोर देखभाल कए कए कऽ ओकरा राखै छै अपना पक्षीकेँ अपना देखभाल कए कए कऽ ओकरा राखै छै सभ दिन चेंज करैत रहै छै ओकरा खाना दैत रहै छै सभ दिन चिड़ैके देखभाल कए कऽ राखै छै खाना दै छै डालै छै दाना डेली बाइ डेली ओकरा दाना दहक सभदिन फँसाए कऽ ओकरा राखह पोसह ई करह ओ करह सभदिन देखभाल करह आओर पानि दहक रोज रोज पानि बदलह रोज रोज पानि बदलह डेली बाइ डेली पानि दैत रहक जितना अच्छासँ राखबह पशुकेँ उतना ही अच्छासँ रहतह सभ चीजके सफरतिसँ राखह दाना दैत रहक डेली बाइ डेली ओकरा खाना भोजन पूरा दैत रहक अपन पोसल जेतह तब पक्षी कथी लए कतहु जेतै अपना छतपर रहतै सभचीज आओर खाना दैत रहतै पक्षी सुरक्षितसँ राखतै शान्तसँ राखतै कतहु जेतै नहि आओर की करतै